اردو زبان بہت اچھی اور بہت خوبصورت زبان ہے اسے ہمارے معاشرے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے ہم ہمیں بچپن سے ہی خواہش ہے اردو پڑھنے کی اور اردو کی تعلیم حاصل کی اور اردو کی تعلیم حاصل کرنا بھی چاہتے تھے یہ ہماری خواہش ہے اور اردو اچھی طریقے سے پڑھنا لکھنا سمجھنا ہماری کوشش تھی اور اردو بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے تھے اردو کتاب پڑھنا کہانی پڑھنا یہ ہمیں بہت پسند ہے اردو میں کسی سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اردو میں اچھے سے اچھے لفظ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اردو کی زیادہ اہمیت ہے اور اس اہمیت کو لے کر ہم اردو کی ہر چیز کو پڑھتے ہیں اردو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اردو کیا ہے کیوں ہے کیسے پڑھا جاتا ہے بہت اچھی طریقے سے اور اردو پڑھنا ہمیں پسند ہے اردو لکھنا پسند ہے اردو سمجھنا پسند ہے اور اردو کے ہر طریقے ہر واضح ہمیں پسند ہے اردو سے ہمارا تعلق بچپن سے ہی ہے ہمارے ماں باپ سے ہمارے ماں باپ نے بھی اردو سکھایا ہے اردو پڑھانے کے لیے اردو کا طریقہ اردو کا پڑھنا لکھنا سمجھنا یہ سب طریقہ اردو کا ہی سکھایا ہے اور اردو اچھی طریقے سے بولنے کے لیے سمجھایا ہے اردو بہت ہی زیادہ خوبصورت لینگویج ہے اردو پڑھنا ہی ہمیں اچھا لگتا ہے اور اردو کے بارے میں جاننا کوشش کرنا یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے